اگر ہندوستان کی تاریخ کی بات کی جائے تو یہ تاریخ بہت ہی پرانی ہے یہ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہندوستان کی تاریخ آریہ سے شروع ہوئی لیکن تحقیق سے یہ ثابت ہے کہ آریہ سے ہزاروں سال قبل یہاں ڈراوڈ پائے جاتے تھے اس بعد یہ تاریخ چلتی رہی اس کے بعد طرح طرح کے بادشاہ نئے نئے بادشاہ آئے لوگ آتے گئے ہر تہذیب کے لوگ آئے یہاں پر اور آج سے قبل ہزار سال قبل پھر مغلوں کا یہاں پر آنا ہوا اس کے بعد پھر الگ الگ مغل آئے پھر تغلق آئے الگ الگ لوگ آتے رہے پھر جب مغلوں کا خاتمہ ہوا تو پھر انگریز آئے اور انگریزوں نے بھی لگ بھگ دو سو سال تک یہاں پر حکومت کی اس کے بعد بڑی محنت سے یہاں کے لوگوں نے بہت محنت جدوجہد کے ساتھ اس ملک کو آزاد کرایا اور اس ملک کی آزادی جو ہے وہ پندرہ اگست کے دن انیس سو سینتالیس کو یہ ملک آزاد ہوا اور بڑے دھوم دھام سے لوگوں نے جشن منایا اور آج تک لوگ اس اس خوشی میں جشن مناتے ہیں اور اگر تحریکِ آزادی کی بات کی جائے تو اس میں جو اس کچھ اہم لیڈران تھے جیسے شبھاس چندر بوس تھے مولانا ابوالکلام آزاد گاندھی جی نہرو جی یہ سب شامل ہیں ان کہ ان جو دیش کو آزاد کرانے میں ان لیڈروں کا بڑا ہاتھ ہے